हेलो ओला से बात कर रहे भैया जी आप कब तक आओगे हमें जरूरी हमें रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है कल कल आप समय से आ जाएगा तो हम हमारी ट्रेन पकड़ लेंगे अगर आप लेट आओगे तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी इसलिए हमने पहले से ही केब बुक कर ली है आप टाइम पर आएगा और हमें हमारी ट्रेन पकड़ा दीजिएगा आपका बहुत शुक्रिया होगा इसलिए हमें जाना बहुत जरूरी है वरना हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी